ہاں میرے گھر میں بیت الخلا ہے اور ان سے بہت فائدے ہوتے ہیں اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی ہے جس سے ہماری مطلب کوئی بھی مہمان وہمان آتے ہیں اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اگر جیسے انہیں بیت الخلا نہیں ہوتا ہے ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں باہر جانا پڑتا ہے اور اس کو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور مہمان آتے سے ان کو تکلیف ہوتا ہے کہ کہاں جائیں کیسے جائیں اور گھر میں رہتا ہے تو اس سے ٹینشن نہیں رہتا ہے مطلب ٹینشن نہیں رہتا اور اپنی مرضی سے جس ٹائم چاہے اس ٹائم جا سکتے ہیں اور اسے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے مہمان بھی آتے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے

اور ان سے یہ سب کچھ یہاں سب کے یہاں ہونا چاہیے سب کے یہاں ہونا چاہیے اور اس کے اس کی وجہ سے سب یہ سب سب کے یہاں یہ بیت الخلا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو اور وہ آسانی سے آسانی سے یہ بیت الخلا جا سکے اور اس کے کوئی پریشانی نہ ہو اور یہ سب کے یہاں ہونا چاہیے اور یہاں جو گاؤں ہوتا ہے ان کے یہاں تو وہاں تو ہوتا نہیں ہے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر تو کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے اور اسی لیے